اترپردیش میں اگر دیکھا جائے جس جگہ پہ لوگ سب سے زیادہ جہاں جڑتے ہیں تو وہ زیادہ تر کسی مجلس میں کسی ریلی میں یا کسی وہاں دعوت میں کوئی نیتا آیا ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں وہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی ملاقاتیں زیادہ ہوتی ہیں یہاں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں آپ لڑائی ہو رہی ہیں آپ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے تو وہاں پہ آپ نے ایک سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا چل رہا ہے دوسرے نے بتایا کہ بھائی یہ ہو گیا تو اس طریقے سے جو ہے یہاں اترپردیش کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں یہاں آدمی لڑائیوں سے زیادہ جڑا رہتا ہے اس طریقے کا ماحول یہاں پہ ہے اور باقی یہ بارگیننگ وغیرہ سے تو ہم جڑتے ہی ہیں کہ آپ نے گرا دکاندار سے جو ہے تھوڑی بارگیننگ کری تھوڑی وارتلاب ہوئی اس طریقے سے اور دوسرا دعوت ایک بہت اچھا ذریعہ ہے نئے لوگوں سے ملنے کا یہاں بھی دعوت کا کافی معمول رہتا ہے کہ جگہ جگہ پہ لوگ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور آمنترت کرتے ہیں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس طریقے سے بھی یہاں پہ ملتے ہیں اور یہاں شادی شادیاں کافی بڑی کرنے کا بھی کافی جو ہے معمول رہتا ہے تو شادیوں میں بھی کافی لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں ان سے کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں